ह्या वाठारांतले पारंपारीक जिन्नस म्हणजे सान्नां सान्नां हो आतांच्या इडल्यांचोच एक प्रकार तानूळ बरे फुगत घालपाचें तें वांटपाचे त्या तानळा बरोबर उड्डाची दाळूय फुगत घालपाक जाय दोनय मेळून वांटून दोनय एकी कडेन करून बरी कालोवन राती कडेन दवरपाची सकाळीं उटल्या उपरांत तें पीट बरें फुगोन वयर येता आनी तें मागीर आयदनान घालपाचें पीट आयदनान घालपाचें आनी आमी जश्यो आतां इडल्यो उकडून दवरता तशेंच तें आयदन सान्नाच्या कोपऱ्यान दवरपाचें आनी सान्नां उकडपाची